حیدر آباد ضلعے میں روزگار کے بہت سے ذریعے ہیں حیدر آباد ضلعہ آئی ٹی ہب بھی کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے حیدر آباد کی عوام اُس آئی ٹی ہب میں جا کر روزگار کر کے اچھے سے اچھی تا اچھے سے اچھی سیلری حاصل کر سکتی ہیں حیدر آباد میں سرکاری کی نوکریوں کی بھی تعداد دِن بہ دِن بڑھتی جا رہی ہے حیدر آباد کی سرکار لوگوں کو سرکاری نوکری کی طرف توجہ دینے کے لئے کہہ رہی ہے جس کی وجہ سے عام آدمی سرکاری نوکری بھی بہت ہی آسان سے کر سکتا ہے حیدر آباد میں ٹوریزم ہے جس کی وجہ سے لوگ گائیڈ بن کر ٹورسٹ کی ہسٹری ہسٹری بتانے میں مدد کرتے ہیں اور لوگ بہت ہی زیادہ اپنے نیجی اپنے نیجی بزنس میں مبتلا رہتے ہیں حیدر آباد میں ہر ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں جو سرکاری نوکری بھی کرتے ہیں نیجی بھی کرتے ہیں اور کچھ پرائیویٹ سیکٹرس میں بھی کرتے ہیں